इक बारी एह् होया हा की में ना अपने ना स्कूल आह्ली साइड गेई ही ते स्कूल बिच्च थोहानू सारें गी पता गेमां वगैरा होंदी रैहंदियां ते गेम्स दा और फंक्शन वगैरा चला दे हे ते कन्ने गेमां दा बी सिस्टम ऐ ही साढ़े स्कूल के गेमां वगैरा बी खलानियां होंदियां ते होया की ही कि कन्ने कन्ने मेरे क्लासां बी लगदियां हा ते कन्ने कन्ने में डांस दा बी करना हा क्युं मिगी डांस दा बी थोह्ड़ा थोह्ड़ा शोंक ऐ ही की फंक्शन वगैरा करने होंदे ते होया एह् ऐ ही की में ना अपने क्लासा बिच्चूं उतरा दी ही उद्दर साढ़े ना पौढ़ियां होंदियां हा ते में डांसर केह् बोलदे डांस करिये खल्ले जा दी ही ते मेरा ना पैर स्लिप होया पैर स्लिप होएया ते मीं ना उत्थे ना डिग्गी पेई ओल्ले इन्ना सेई हन्नी होया भला डिग्गी गेई आं ते लग्गी गेई ऐ ते में इन्ना ध्यान बी निं दित्ता ते ओह्दे बाद एह् होएया की में घर आई गेई घर कक्ख निं इ'यां माड़ी माड़ी दर्द होए में सोचेया कक्ख निं होंदा इ'यां मोच आई दी ते ठीक होई जानी ते अस जाना हा अपनी मासी घर उंदे घर ना जगराता हा जगराता हा ते मेरी भरजाई दे मुड़े दा सूत्तरे हे ते अस उन्दे घर चली गे में ते मम्मी उत्थे गए पूरे दिन असें मतलब शैल इ'यां दिन कड्डी लेया ते जिल्ले आई रातीं सोने दी बारी ते रातीं आई सोने दी बारी ते जेल्ले उट्ठे ते मेरा पैर रातीं में जाना हा बाह्र जाने गी ते जियां में चलना कीता मेरा पैर निं ठोए में मम्मी गी आक्खां की मम्मी पैर दर्द हो दी मम्मी आक्खे कक्ख निं होंदा तूं इ'यां ड्रामें करा दी मम्मी इन्ना ध्यान निं दे मेरे कोलूं चलोए निं सबेरे असें जाना हा उत्थे मतलब उत्थे मम्मी दे घर ऐ मेरे मामे घर ते कोल ही ऐ मासी दे ते असें जाना हा उत्थे ते मेरे कोलूं सबेरे चलन निं होए ते मम्मी ही आक्खा दी पता निं की चक्कर ऐ ते मेरे जेह्ड़ा मसेइया हा ते उन्ने मिगी अपनी बाइक उप्पर ओक्खे सोक्खो बठाइये ते मामे दे घर रोड उप्पर छड्डी ओड़ेया जेल्ले आई थोह्ड़ी चलने दी बारी ते रोड निं क्रास होए मेरे कोलां उत्थुआं गड्डियां आ दियां ता उत्थुआं गड्डियां आ दियां ते लोक बी खड़ोते दे हे भला एह् कुड़ी गी हैना रोड़ा परा उतरिए चला दी निं ऐ ते जिल्ले मासा जे लोक दुई सैड दिक्खे ते में उछलिए उछलिए रोड पार करी लेया बड़ी मुश्कलें होई ओक्खे सोक्खे ते में रोड क्रास करी लेया ते एह् ऐ ही हुन घर बी जाना बस बी चढ़नी ऐ ते की करां केह् नेई उत्थे मम्मी दे उत्थे गै उंदी मामे दे उत्थे गोआंडी ऐ उनें कुते मूव ऐ ही रक्खी दी ते मूव लाइये ते मेरा पैर दित्ता बन्नी ओह् पैर ते बन्नी उड़ेया ते उदे कन्ने कुत्थे ओह् मास के टुट्टी गेदा हा ते ओल्ले पता निं चलेया की मास टुट्टे दा ऐ ओक्खे सोक्खे मम्मी ने मिगी बस ते चढ़ाई ओड़ेया क्युंकि उत्थे मेटाडोरां बड़ियां मेटाडोर चढ़े ते अपने कठुआ आह्ली साइड बस फड़ी घर आने गी ते घर ते शाम होई गेई ही ते रातीं ते कक्ख निं दस्सेया ते बड्डले बड्डले जाइये हास्पिटल दस्सेया ते हास्पिटल आहलें आखेआ जे लत्त खराब होई गेई ऐ हुन केह् करचे लत्त खरब होई गेई फिर साहनू उनें किसे ने दस्स पाई भला उत्थे डाक्टर बौहंदा ओह्दे कोल जाओ ओल्ले अस ओह्दे कोल गे ते उन्ने केह् कीता उन्ने मिगी हत्थ बी निं लाए ते इ'यां मासा जेया पैरा दिक्खेआ ते उन्ने दिक्खिये सनाई ओड़ेया भला मेरे पैर दा मास टुट्टी गेआ में सोचा दी ही भला पता निं केह् चक्कर होई गेआ डाक्टर सारे हास्पिटल आखेआ भला खराब होई गेई लत्त खराब होई गेई कट्टनी पौनी ऐ ओह् करनी पौनी ते पता उनेंगी निं चलेया भला केह् चक्कर ऐ ते जोल्ले डाक्टर कोल गे ते उनै सिद्दा सनाई ओड़ेया भला तेरा कुड़िये मास टुट्टी गेदा फिर में फिर होया की उन्ने मूव वगैरा दित्ती मलने गी ते उन्ने दवाई दित्ती ना हफ्ते दो हफ्ते में दोआई खादी ते मेरा पैर मास जुड़ी गेआ ते में हुन कुते बी जाना होंदा मजे मजे कन्ने जानी होन्नी इन्नी उछल काली निं करनी होन्नी एह् ऐ की ओह् दिन मिगी चेत्ते ऐ एह् ऐ की अपना पैर अपना होंदा ऐ एह् एह् बोलना की ध्यान कन्ने चलो ते कक्ख निं ऐ अपनी सेफ्टी अपने हत्था बिच ही होंदी ऐ ते ओह्दे बाद में हुन ठीक ऐं लेकिन ओह् दिन जिंदगी दा बड़ा गंदा दिन ही क्युंकि अपने शरीरा दे इक अंग जदूं कम्म करना बंद होई जाए ते बड़ा ओह् होंदा हुन कुते बी असें जाना होवे ते असें कुसे दे तरले नेई पाना पौंदे की अस साह्नू उत्थे छड्डी ओड़ो ते अपने हत्थ पैर सलामत होए ते असें अपनी रूट्टी बी बना सकदे ते कोई चीज लैनी होए उत्थे बजारे बी जा सकदे एह् ऐ की बड़ा गंदा सीन होया जियां ते ओह् अजे बी साह्नू चेत्ते ऐ ते भलोंदे हन्नी ऐ कदें